हांव चडशें ऑनलायनच शॉपींग करता हांवें ऍमेझोन ह्या ऍपाचेर एक बॅड बॅड म्हणजे खाट ऑर्डर केल्ली म्हाका अजिबात बरी मेळ्ळी ना म्हण्यार एक तर ती ताचेर कळम आशिल्ली ताचो एक हूर मोडिल्लो आनी वयल्यान ताजो रेटय बीन हाय आशिल्लो हे अशे कशे हे अशे जावपाक जावपाक जायना न्ही सो हांवें कंप्लेन केली पण ते कितें म्हणटात की तुमकां तर डिलीवरी आमी सारकी केली पूण तशे जावपाक जायना कितें दितात पळय आमी आतां पयशे पे करतात न्ही तुमी जर अशें करत जाल्यार आमचेय पयशे व्हेस्ट जालेना आमकांय दूख्ख जालेना आमी आतां उमेदीन आतां आमी नवीन खाट येतली भुरगीं तर सामकीं उमेदीर जाल्लीं पूण तीच जर ती तशी येली जाल्यार आनी आनी किते उल्ला जे कितें करतात पळय जाल्यार ते वेवस्थीत करपाक जाय तुमी रेटय हाय धरतात आनी हेच न्ही प्रत्येक तेंजे जे प्रोडक्ट आसता ते हाय आसता आनी तेंचे एकेक फाटी डिलिवरी ऑन टायम उन्ना आनीक ती बरी उन्ना सामकेच तर म्हाका अशे दिसता की जें होम इक्विपमेंट आसा ती घेवपच न्ही तेंच्यानी आमी खंयू बाजारान वचून विकती घेतल्यार तरी आमकां ती बरी मेळटा अशे दिसता पूण हे आतां घरा कडेन डिलिवर करतात न्ही म्हूण तो मात्सो सुशेग पूण अशे तरेन जर ते लोंकांचे जर तेंच्यानी जर सामकेच जर मिसयूज केलो म्हणळ्यार तुमी जें आतां लोकांक जें दितात तें बरें करून दिवपाक जाय न्ही हय मागीर सामकेच जर आनी कंप्लेन करूंक गेल्यार एकएक पाटी कॉल घेतात एकएक पाटी कॉल रिसीव करनात एकएक पाटी ते व्हरपा येतात पूण ती सारकी जर रिप्लेस करप म्हळ्यार रिप्लेसय सारकी जायना कितेंच करतात ते हय म्हणून नॅक्सट टायम म्हाका तरी दिसता हेचेर आनी परत परत ऑनलाय्न आनीक शोपींग करप ना हय आनी तुमीय कितेय जर ऑनलाय्न करता घेता जाल्यार मात्शे बी कॅरफूल सांबाळून कित्याक एक एक पाटी कितें जाता की आपूण इझी खावपा वता पूण तो पट्टा मागीर फोणांत म्हणून जे किते तुमी आमी करतात पय ते चितुनूच करपाक जाय अशे म्हाका जाल्यार दिसले कित्या हांवे फस्ट टायम हेजेर ऑर्डर केल्ली लोक म्हणटा की बरें बरें बरें बरें म्हूण हांव चडशे ह्या ऍपाचेर ऑर्डर करनाशिल्ले पूण केली पूण सामकेंच पळयलें जाल्यार सामकेच तो प्रोडक्ट जो येल्लो तो सामकोच सामको सामको म्हणल्यार सामको बाद प्रोडक्ट आशिल्लो सो आनी आनी हांवें थारायला की जे होम इक्विपमेंट आसा जे घरगूती जे वस्तू आसा जाल्यार ते ऑनलायन आनी श्योपींग करप ना ते खंय बाजारा वचून घेवपाचे आनी तुमी जर श्योपींग जर करता आसत जाल्यार सांबाळून करात बरें